मेरा बाइक चलाने का सबसे पहला अनुभव था जब मैं बरगी गया था अपने दोस्तों के साथ मैं बाइक पे ही गया था अउ बाइक चलना मुझे शुरुआत से ही पसंद है कार के मुकाबले क्योंकि बाइक से जाते है तो हम प्रकृति सारा अनुभव ले सकते है जैसे कि पेड़ है पहाड़ है नदियां है तालाब है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूरे सफर हम मतलब मेन जगह तो जाते हैं पर जो सफर रहता है उसमे जो चीज़ें दिखती हैं उसका अनुभव अलग रहता है तो वो बाइक से ही हम अनुभव कर सकते हैं कार से इतना नही कर पाते हैं और एक एक और जरूरी बात बताना चाहूँगा बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का ही उपयोग करना चाहिए मैं भी हमेशा लगता हूँ चाहे वो हेलमेट कभी ये समझ के नहीं लगाना चाहिए कि हमें सिर्फ पुलिस से बचना है या चालान कटने से बचना है वो अपनी सुरक्षा के लिए है हेलमेट